السلام علیکم سر ڈرائیور صاحب بول رہے ہیں جی میں نے ایک ٹیکسی بک کیا تھا مجھے دارالعلوم کے مسجد رشید سے جانا تھا لیکن اصل میں وہاں ہم کو وہاں سے اب اب ہم کو نہیں جانا ہے ہم کو خانقاہ سے جانا ہے تو اصل میں دقت ہے اس لیے اس کو تبدیل کر کے خانقاہ کر دیجیے مسجد رشید سے نہیں جائیں گے خانقاہ سے جائیں گے نہیں سر اصل میں وہ دقت ہے کہ فیملی ہے نا فیملی کو بھی لینا ہے تو یہاں نہیں ہے وہ لوگ اور ادھر سے راستہ لمبا پڑتا ہے اور تھوڑے کمزور لوگ ہیں جو راستہ چل نہیں پاتے ہیں نہیں نہیں آپ کو دقت زیادہ نہیں ہوگی زیادہ دور نہیں ہے بس تھوڑی سی ہلکی سی مشقت ہوگی زیادہ دقت کی بات نہیں ہے جی تبدیل کر دیجیے مسجد رشید تھا پہلے اب خانقاہ کر دیجیے اوکے جی جی جی جی ٹھیک ہے تھینک یو تھینک یو تھینک یو سر